आङो ना हमनो सोलोंनायानो जादों गिदिरफोरजों सोलोंदों आङो बिसोरजों थांफायोमोन गिदिरफोरजों आङो उन्दैनिफ्रायनो नाखौ हमोमोन आङो उन्दैनि समनिफ्रायनो गिदिरफोरजों थांफा थांफा हमोमोन आरोबाव बे माखासे आदबफोर ना हमनायानो जादों जे जोङो ना हमनाय समाव जमायै ना हमोब्ला जे सिगाङै सिगां सिगां जे ना दैखौहाय गुबुंले खालामा आरो लासै लासै बे नाखौ होनानैहाय हमो जमा ज'ज' गेदेरफोरजों आरोबाव जे दै जे स्लुइस गेटफ्राव स्लुइस गेटफ्रावबो जे हाग्रा जमा थायो बेफोरावबो जे जमा गेदेरफोरजोंहाय थाफानानै जमा थानानैहाय बेंनानैहाय गुरनो हायो बेबायदिनो गोबां गेदेरफोरजों आङो सोलोंनो मोनदों बिदिनो दुब्लिफ्रावबो दुब्लिफोरनि दै ज'मा ज'मा थानाय समावबो ज'ज' सोरबाबा थेबाय सोरबाया सारबाय सोरबाया होबाय बेबायदिनो गोबां गेदेरफोरजों सोलोंनो हायो गेदेरफोरजों थांनानैहाय आङो सोलोंनो मोनदों